जम्मू शैह्र च सारे धर्में च जेह्ड़े कुछ कि प्रमुख जेह्ड़े स्थल न उ'नें गी में थुआनूं सनाना चांह्गा जियां कि पैह्ला ऐ हिंदुएं दा जेह्ड़ा इक वैष्णो देवी मंदर जेह्ड़ा आई जंदा ऐ एह् मंदर माता वैष्णो देवी जेह्ड़ी उ'नें गी समर्पत ऐ ते कटड़ा शैह्र च ऐ जेह्ड़ा कि जम्मू कोला कोई बताली किलोमीटर दूरी उप्पर ऐ ते त्रिकुटा प्हाड़ उप्पर एह् स्थापित ऐ बड़ा गै प्रमुख जेह्ड़ा इक तीर्थ स्थल ऐ हिंदुएं दा ओह्दे बाद च रघुनाथ मंदर ऐ एह् मंदर भगवान राम ते सीता गी समर्पत ऐ ते जम्मू दे प्रमुख हिंदुएं दे जेह्ड़े प्रमुख तीर्थ स्थल न उं'दे चा इक ते एह्दे बाद च फिर जम्मू दा जेह्ड़ा जामा मस्जिद ऐ इस्लाम धरम ने एह् रक्खदा ऐ एह् मस्जिद जेह्ड़ा ऐ जम्मू च गै ऐ ते मुस्लिम जेह्ड़े भाईचारा ऐ उं'दे लोकें दा जेह्ड़ा इक धार्मिक बड्डा जेहा स्थल ऐ ते उत्थै एह् अपने नमाज बगैरा पढ़दे न ते ओह्दे बाद कुतै जम्मू दा इक सिख गुरूद्वारा ऐ एह् गुरूद्वारा श्नी नंद साहिब जेह्ड़ा ऐ ओह् इक जम्मू च ऐ ते सिख जेह्ड़ा समुदाय ऐ उं'दा इक धरम स्थलें चा इक ऐ भी जम्मू दा बुद्ध विहार ऐ जेह्ड़ा कि बौद्ध धरम दे लोकें दा एह् ऐ एह् विहार जेह्ड़ा बौद्ध समुदाय दे लोग न जेह्ड़े धार्मिक ते ध्यान लानै ताहीं इत्थै औंदे न ते उं'दा बी बड़ा इक म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ा स्थल ऐ जम्मू च गुरूद्वारा इक ऐ श्री चुटकी बट्टी साहिब एह् गुरूद्वारा जम्मू च ऐ ते जेह्ड़े सिख समुदाय दे लोग न उं'दा बड़ा म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ा ऐ गुरूद्वारा ऐ ते एह्दे बाद च जम्मू दा जेह्ड़ा ईसाई चर्च ते जे जम्मू च बड़े सारे ईसाई चर्च बी हैन जेह्ड़े ईसाई लोकें ताईं बड़े म्हत्तवपूर्ण न ते जम्मू च जैन मंदर बी ऐ जेह्ड़े जैन ऐ समुदाय दे लोग न उं'दा धर्म स्थल ऐ ते इत्थै गै अपनी ओह् पूजा ते ध्यान लांदे न जम्मू च फिर शीतला मातला दा शीतला माता दा मंदर बी ऐ ते इत्थै मां शीतला दा स्थान ऐ ते एह्दे बाद च जम्मू च फिर बालासुंदरी माता दा बी मंदर ऐ इक जेह्ड़ा कि मां बाला सुंदरी जेह्ड़ा कि काली माता दा गै इक रूप ऐ ते उं'दा मंदर ऐ जेह्ड़ा कि जम्मू च कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेह्ड़ी ऐ ओह्दे च ऐ ओह्दे बाद च होर बी बड़े सारे मंदर न जम्मू शैहर च जैसे कि तुस जानदे बी ओ कि जम्मू शैह्र गी मंदरां दा शैह्र बोल्लेआ जंदा ऐ ते इत्थै बेस्हाब जेह्ड़े मंदर न जिंदे च तोआनूं पंज छे जेह्ड़े सनाए न